हेलो हाँ जेबै घुमै लए ओइ बजार हाँ बजार समस्तीपुर

समस्तीपुरमे इएहे मिलै हय साग सब्जी आलू कोबी मिलतै टमाटर मिलतै मटर मिलतै इहो सभ हय पालक मिलतै बन्धाकोबी मिलतै ओमहर समस्तीपुर जिलामे

हाँ पता केलियैहँ पता कयलियैहँ हम कोन मार्केट करै लए जेबै पूर जाइके होतै बड़गाँव मार्केट करैके होतै हाँ अइमे कथी कोठीपार हय मार्किट पड़ै महादेव थान चलि जेबै रविके महादेव थानमे मार्केट लगै हय एते दूर जाहूमे टाइम लगतै जेतै एतै ओहूमे समय लॉस होइ हय करलक ओइमे बातचीत केलक ओइमे केलक तकर बाद पटरी खेलक तब लेलक साग सब्जी हाँ लेबै पैसे लेबै जेबै सभ अभी तऽ मेले मेले गेलियै घुमे लऽ तऽ मेलामे तऽ अनेक रङ्गके चीज मिलै छै रसगुल्लो मिलतै जिलेबियो मिलतै सिङ्घारो मिलतै लीचियो मिलतै कचरियो मिलतै बड़ियो मिलतै समौसा मिलतै ओइमे मऽ मऽ मऽ मटर पनीर मिलतै

हाँ घुमही लए एलियैहँ तऽ मार्केट करबै जतेक सामान मिलतै सभ लऽ लेबै एनाहुँ तऽ ओहो बहानासँ तऽ ओहो बहानासँ तऽ घुमबै ने मार्केट कऽ कऽ किनबै ने साग सब्जी होतै खाइवला सामान होतै